नमस्कार अहाँ सबसँ जुड़ैके लेल अहाँसबके कुछ समय लैके कारण कुछ अहाँ सबसँ प्रयत्न कऽ रहल छी जकर कारण

थ्री लैंग्वेजके बारेमे अहाँ सबसँ बात कऽ रहल छी अहाँ सबके करबाक ई अछि की जहाँ अहाँ सबके गाँवमे भऽ रहल अइ शादी विवाह मुण्डन ऊपनयन श्राद्ध पूजा या फेर कोइ छोटासँ छोटा काम जकर कारण अहाँसब सबगोटा अपन अपन जुड़ल रहलियै तऽ करबाक ई अछि की ओतय अपन भाषा बाजियौ अहाँ हिन्दी या इंग्लिश नहि बाजि कऽ अपन भाषाके प्रयोग करियौ तऽ भाषाके प्रयोग करबै तऽ अपन भाषा बचल रहत ओकरासँ ढ़ेरी सारा फायदा छै अपन संस्कृति बचल रहत अपन पहिचान बचल रहत जकर कारण अहाँके कोइ प्रकारके दिक्कत नहि दिक्कतके सामना नहि करैला होत तकरबाद ई अछि की मतलब अपन संस्कृतिके विषयमे किछु सोचियौ तऽ अहाँ अपन भाषाके प्रयोग करियौ बस भऽ गेलै जादा किछु करैके जरुरी नहि छै तऽ इएह सब कारण ने अपन भाषा लौटल गेलै अपन स्वामी दयानन्द सरस्वती कहने अछि वेदो की ओर लौटो तकर कारण की छै लोग पागल थोड़े रहै जे कही देलकै वेदो की ओर लौटो कुछ ने कुछ ओकर कारण हेतै जरूर वेदो की ओर लौटो मतलब अहाँ अपन अपन अहाँ अपन कल्चरके नहि भूलियौ की अहाँ कतयसँ आयल छी कते पैघ भूमि छै मिथिला तकरामे अहाँ अपन प्रयत्न करियौ मैथिली बाजैके कोशिश करियौ मैथिली बाजैके तऽ ठीक छै इएहके साथ अपन हम कहानी सम्पन्न करै छी धन्यवाद प्रणाम जय श्री राम